हैलो आं तुस कुत्थुूं बोल्ला करदे ओ अच्छा पॉवर हाऊस दा अच्छा में सुनेआ तुस पेंट करदे ओ थुआढ़े कोल जबरदस्त एक्सपीरियंस ऐ ते मिगी दस्सो की में मकान बनाया ही ते पेंट कराना ही तुस दस्सो कि अच्छा में कराना ही थोह्ड़ा मेहंदी रंग दा कराना ही ना ब्राऊन निं मेहंदी रंग दा कराना ही ते केह् स्हाब कताब ऐ किस स्हाब कताब दा पेंट लागे तुस स्कवेयर फुट दे स्हाब कन्नै लेगै जां किस स्हाब कन्नै लेगै जां ध्याड़ी दे स्हाब कन्नै अच्छा ज्हार रपे ध्याड़ी दे स्हाब कन्नै ते थुआढ़े कन्नै बंदे किन्ने होने न अच्छा एक्चुअली ना में बी ना दस्स पंदरां दिन दे अंदर मकान गी पेंट कराना ते इस आस्तै में चाह्नां कि इस बास्तै में चाह्नां आं जी इस बास्तै में चाह्नां कि तुस मेरा कम्म शैल करी देई ओड़ेओ ते तुस कुत्थें मिलगे मिगी आं तुस इत्थें आई जाओ दोमेल मेरी कैपरी दे कन्नै गै दुकान ऐ चल ठीक ऐ ठीक ऐ ओके ओके ठीक ऐ